चित्रकला चित्रकला ही सगळ्यांक खूब आवडटा ल्हानपणा पासून सगळ्यांक चित्रां काडपाची म्हटल्यार एक खूब उमेद येता ल्हान भुरगीं व्हडलीं तशींच जाणट्यांक सुद्दां चित्रां काडपाची खूब उमेद आसता तशेंच म्हाका बीन चित्रकला खूब आवडटा म्हाका वारली चित्रां काडपाक चड आवडटा वारली चित्रकला शैली ही महाराष्ट्रांतल्या कोंकण विभागांत वारली आदिवासी जमातीची ही वैशिश्ट्यपूर्ण चित्रकला शैली आसा हे लोक जंगलांत रावता वा तेंची तसली राहणीमान वा तेंचें खानपान सुद्दां वेगळें आसता हीं चित्रां जगप्रसिद्द आसा लोक संस् लोकसंस्कृतीचें वैशिश्ट्य म्हुणून ह्या कला प्रकारा कडेन पळयता आनी खुबशे लोक हीं चित्रां काडपाक शिकता तेंच्या मनान ह्या चित्रां बद्दल एके तरेची आवड निर्माण जाता हीं चित्रां काडपाक खूब सोंपी म्हुणून म्हाका ही चित्रकला शैली आवडटा हीं चित्रां काडटना त्रिकोण गोल आयत ह्या प्रकारांच्या आकृतींचो उपयोग केलो गेलो वता हांचो वापर करून हीं चित्रां काडपाचीं आसता तीं काडपा खातीर एक विशिश्ट तरेची शैली लागता तारपां हें पारंपारीक वाद्य वाजयताना एक चलो मदीं उबो आसता ताच्या भोंवतणी बायलो आनी चले नाचता अश्या पद्दतीचीं किंवां अश्या खुबश्या पद्दतीचीं चित्रां विशेश चित्रां आसता तेच प्रमाणें वारली जमातीचे देव शेत घर पक्षी वेगवेगळीं कामां करतना बायल बैलगाडी अशीं चित्रां वारली जिवनाचे संबंदीत आसता तांच्या जिवनान ज्यो घडामोडी घडटा ताचें प्रतिबिंब ह्या चित्रांनी पळोवपाक मेळटा तीं पळोवपाक सुद्दां बरीं दिसता वारली जमातीन लग्न आसता तेन्ना काडपाचीं चित्रां वेगळीं आसता तेच प्रमाणें वेगवेगळे सण किंवां देवाची पुजा आसता तेन्ना सुद्दां हीं चित्रां काडपाची एक वेगळी तरा आसता हीं चित्रां कपडे पण्टी फुलांची दाणी करतना किंवां मडकेचेर काडटा तेन्ना खंयचेय वस्तुचेर हीं चित्रां काडटलीं ती वस्तू आनी सुंदर दिसता ही कला आदिवासींच्या निसर्गाची निगडीत आसा जे तरेन आदिवासींची जीण आसा तेच तरेन ही चिकडां चित्रां रंगयलीं वता वारली कला इतली प्रसिद्द आसा की ती कागदाचेर रेखाटून विकली वता मातयेच्या आयदनांचेर हीं चित्रां काडटात आनी तीं खूब सुंदर दिसता तेच प्रमाणें शेणान सारिल्ल्या किंवां मातयेन सारिल्ल्या वण्टींचेर हीं चित्रां बरीं दिसता आदिवासी लोक हीं चित्रां काडपाक तांदळाच्या पिठाचो वापर करता तीं पयलीं तांदळाचें पीठ बारीक करून घेता वा तातूंत उदक घालून हो रंग तयार केलो वता वारली चित्रान मनशाची आकृती तयार करपाक दोन त्रिकोण आर्ते पर्ते काडटा आनी मनशाचें शरीर दाखयता गोल आनी रेशांचो वापर करून ताचे हात पांय काडटा वारली चित्रांत मनशाची आकृती धव्या रंगान रंगयता बायल दाखोवपाची आसा जाल्यार बारीक आमाडो बायलेचें प्रतीक म्हुणून दाखयता तो आमाडो गोल आसता देव दाखोवपाचो आसता तेन्ना तोंडाच्या गोला भोंवती पांच रेशो काडल्यो वता अश्या प्रकारान हीं वारलीं चित्रां काडपाची किंवां आदिवासी चित्रां काडपाची एक विशिश्ट शैली आसता खुबशे चित्रकार आतां वारली चित्रां काडपाक लागल्या आनी देशांतूच न्हय तर देशा भायर सुद्दां हीं चित्रां बऱ्या किमतीन विकलीं वता आनी हीं चित्रां पळोवपाक बरीं दिसता तेच प्रमाणें काडपाक सुद्दां सोंपीं आसता म्हुणून म्हाका वारलीं ह्या चित्रकला प्रकाराची खूब आवड आसा आनी तीं काडपाक सुद्दां बरीं आनी पळोवपाक पळयतल्याक सुद्दां बरींच दिसता